ہلو یس سر میں نے ابھی ایک چیز آڈر کیا تھا سویگی سے اور میں اسے منسوخ کرنا چاہتا ہوں

کیوں کہ وہ مجھے اب بھی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں اسے منسوخ کرنا چاہتا ہوں کہ در اصل وہ مجھے ضرورت نہیں تھی مجھے کسی اور چیز کی ضرورت تھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا پیمنٹ مجھے جی میں ایکسنج نہیں کرنا چاہتا ہوں جی نہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے ہی اکاؤنٹ میں اسی ایپ کے تھرو آ جائے جی سر جی ہاں ولیٹ تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں آئے وہ پیسا سر ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں نے اپنے اکاؤنٹ سے پیمنٹ میرا کٹا ہے تو ولیٹ کی بات نہیں ہونی چاہئے پھر اس میں ہم ولیٹ کے تھرو تو کئے نہیں ہیں پیمنٹ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کہ ولیٹ میں ہی دیں گے ایسا نہیں ایسا کوئی پروسیزر ہے ایسا تھوڑی ہے جی نہیں جی سر میں چاہ رہا ہوں کہ میرا جو پیمنٹ ہے وہ میرا اکاؤنٹ میں آئے آپ جتنی بھی رقم ہیں اب میرے اکاؤنٹ میرے اکاؤنٹ میں دیجئے ولیٹ میں کیوں دیں گے نہیں نہیں ولیٹ میں نہیں چاہئے مجھے مجھے اسی ایپ کے تھرو ہی دیجئے یہ کیا پروسیز ہے آپ کا کہ ولیٹ میں ہی آئے گا نہیں ولیٹ میں تو نہیں چاہئے نا مجھے میرے جتنے بھی رقم ہیں آپ مجھے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیجئے آپ ابھی بھیجیں ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کہہ رہیں کہ تین دن کے چلتے ہوئے کام میں ہوگا تو ہاں ٹھیک ہے کوئی مجھے دقت نہیں ہے لیکن وہ میرے اکاؤنٹ میں ہی آنا چاہئے جی ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو سر تھینک یو تھینک یو سو مچ شکریہ